गोदोनि दिनाव बेमार जानाया खिनाय गोबानाय जायोमोन बियो एकदम मावबा सोरबारो गोखा गोखै जानानै हामोमोन ओमफ्राय दा आरो हामला बेफोरो डक्टर नङाबा डक्टर सिकित्सा नायनांबाय मानांबाय दानिया आग्लाथ' डक्टर गैबाङामोन नालाय बेबायदिनो मायावबा मुलि गोथां जाला बायोमोन अजाफोदनि बेफोरनो हामबाय बायोमोन दाथ' हामनो रोंला बेफोरो सिकित्सा खालायो सब दानिया डक्टर नङाबा हामलानो दानि बेमारा सब दानिया सब सिकित्सा खालामबाय थानांगौ डक्टर नायबाय थानांगौ दा गोदोनि बायदि जाला बेफोरो दा बेबायदिनो नायहोयै नायहोयै सिकित्सा खालामनायखौ डाक्टरासो खालामनांबाय दा गोदोनिखौ हाला अजायासो फाहामनो हाला दा सब नायजोबनांबाय बेफोरनो गोदो सिकित्सा खालामनाया मालाय माबायदि जादोंमोन बेफोरखौ जों मिथिला दा दा फिलफोरजोंनो हामला बाइयो डाक्टरफोरा सोखायो दानिया जोंखौथ' दा अजाफ्राबो सोखानो हाला दा बिदिनो हामै हामै डक्टर माबानाया सिकित्सा खालायनायासो हामलांबाय जों दा अजानि लायला डाक्टरासो सिकित्सा सब नायजोबनांबाय दानिया दानि जुगाव सब माबानांबाय बिसोरनोसै जाबाय दे